अॾ जो ज़मानो इंटरनेट जो ज़मानो आहे इंटरनेट में असांखे हर शइ जी जानकारी मिली वेंदी आहे इंटरनेट में अॼुकल्ह सभ खां वधीक उपयोग थियण वारा एप वॉट्सप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर आहे इन में असां कंहिं सां बि हिक सैकेंड में मैसेज मोकिले करे उन सां ॻाल्हाए तां सघूं ऐं वीडियो कॉल बि उन करे उन खे ॾिसी था सघूं असांखे अगरि केॾे घुमणु वञिणो हुजे त उन जी लोकेशन बि असां इन में ॾिसी था सघूं कुझु ठाहिणो हुजे त उन जो तौर तरीक़ा बि हिन में ॾिसी था सघूं इते ई इंटरनेट जा एॾा फ़ाइदा आहिनि उन जे बावजूद बि इन जा कुझु नुक़सान बि आहिनि अॼुकल्ह जा ॿार सॼो ॾींहुं मोबाइल हलाइनि था ऐं कुझु अहिड़ा एप बि आहिनि अहिड़ा एप बि आहिनि जे जंहिंजो इस्तेमाल न करणु खपे ॿार जंहिं सां ॾाढी बुरी बुरी संगत में था पहुचनि ऐं हुन जो मनु डाइवर्ट थो थिए ऐं पढ़ाईअ जो बि ॾाढो नुक़सान थो थिए